हांवेन एक बुशकोट मागयल्लो फ्लिपकार्टाचेर हय आनी तो खूब दिसांनी म्हणजे ऑर्डर करून हांवे मागयल नंतर तो म्हाका फ्लिपकार्टाचेर येयलो तो म्हळ्यार म्हाका एक चार पांच दिसांनी म्हाज्या घरा कडेन पावलो आनी हांवेन तो पळयलो काडून काडून पळयलो जाल्यार हांवें मागयल्लो म्हाका धवो कलर आनी तो म्हाका येयलो तांबडो कलर पूण अशें कित प्रॉब्लेम जाता तें फ्लिपकार्टाचेर जाल्यार जर आमी मागयता एक आनी ते आमकां दिता एक जाल्यार कशें जातले म्हणून तो म्हाका एकदम आवडूंक ना म्हाका तो बुशोट हय आनी तेमचें कितें जो परत जर विच्चारल्लें आनी तेमकां इन्क्वायरी केली हांवेन म्हणजे तेमगे जाल्यार ते म्हणटा आमी परत घेयना तो बुशर्ट म्हणून सारकें तो बरो न्ही अशें म्हाका मनांन तो आवडोकूं ना हांवेन कित्याक चड करून हांयेन तो ऑर्डर केल्ली मागयल्ली की म्हाका ही बाजरांत वचपाक मेळोक ना म्हणून तो हांवेन ऑनलायन बरें बरें म्हणटा म्हणून तो हांवेन म्हाका मागयल्लो पूण तो सारकोच पाड आयलो म्हणून तातूं हांवेन परत दिल्यार ते म्हणटा ते म्हाका परते सांगता पूण हेंचेर आतां आमी विश्वास कसो धरप होच म्हाजो प्रस्न आसा